جی ہاں بچّوں کو ہر قسم کا تعلیم دینا چاہیے کیا پتہ کس موڑ پہ اس بچّے کو اس تعلیم کی ضرورت پڑ جائے بچّے کو کو بچّے کو قرض واپسیوں کے بارے میں بھی تعلیم دینا چاہیے بچّے کو قرض کے بارے میں اگر پتہ رہے گا تبھی تو وہ کسی سے قرض لین لینا پسند نہیں کریں گے بچّے کو یہ بھی پتانا چاہیے قرض کا کیا فائدہ ہے قرض کا کیا نقصان ہے اور کب واپس لینا چاہیے اور کب واپس نہیں لینا چاہیے کسی کئی بھی ان بچّے کو کو بتانا چاہیے کہ قرض قرض کے بارے میں بتانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی حالات میں قرض بچّوں نہیں لینا چاہیے بچّوں کو قرضوں کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دینا چاہیے تا کہ وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی سی موڑ پہ ان کو قرض کے قرض کیں کے بارے میں کوئی بھی سوالات یا کچھ بھی پوچھے کوئی تو وہ لوگ آسانی سے بہت ہی شانت مزاج سے اس کا جواب دے سکے بچّوں کو قرض واپس کے بارے میں ضرور تعلیم دینا چاہیے